मोदी सरकार खूब अच्छा आदमी छथिन बहुत लाभ दै छथिन सब चीजके पढ़ाइ लिखाइमे खान पीअनमे सब चीज चूल्हा गैस चूल्हामे सब चीजमे खूब अच्छा से दै छथिन सब चीज हमरा अरके जे भाषण दै हथिन तऽ भाषणमे हमरा आरके सुनै छियै कहै छियै नीतीश सरकार खूब अच्छा छथिन खूब बढ़िऑ से मोदी भाषण दै छथिन सुनयमे खूब अच्छा लागल हमे आर कहै छियै अपना देहातमे एथिन रऽ तऽ मिलतिए हुनका से मिलयमे हमरा आरके कोशिश करि रहल छियै हुनका से हमे मिलतियै रऽ खूब अच्छा लाभ दैथिन देखे पढ़ाइ लिखाइ इसकुलमे बच्चा अरके रूपा पैसा बहुत आसान दै छथिन जाहिमे मतलबमे कहै छथिन जे गरीब है तऽ हम कहाँ से सकबै पढ़ाइ लिखाइमे बच्चाके तऽ सब चीजके लाभ सब चीजके देलखिन गरीब से लऽ के मतबल तक मे सबके लाभ देलखिन से गरीब रहते तऽ सेहो आ मतबल रहते सेहो बच्चाके पढ़ाइ लिखाइके डरेसके कपड़ा खानाके सब चीजके छात्रवृतिके सब चीजके पाइ दे लाभ दैत छथिन सारा चीजके सब चीजके दै हकीन तब सब चीज संस्कार खूब अच्छा बनबै हकीन देशके बिहारके जत्ते भारतके सब चीजके अच्छा बनबै छथिन हमरा आरके भाषण दै हकीन सुनयमे खूब अच्छा लागे हीकै खूब बढ़िऑं हुनका से हमरा आरके मिलै लए कोशिश करै छियै से हुनका से हमे अरके मिल चाहिए मिलय लए मिलै नहि छथिन हमरा आरके चाहै छियै कखनी हुनका से दर्शन करिए करिए हमरा आरके लाभ बहुत चीज के दै हीकीन खूब अच्छा से दै हीकीन सब चीजके खान पीअनमे चूल्हा गैस चूल्हा आरके देखै छियै कहे हीकीन है आब के लकड़ी पर खाना बनेतै आब गैस पर बनेतै हमरा गरमी लागै है गरमीमे खाना हम लकड़ी पर नहि बनैब सरकार एत्ते चला देलक एकदम गैस अच्छा से गैस पर खाना बनबै के लिए